اگر بجلی کی بات کی جائے تو میری زندگی میں تو بہت زیادہ بجلی کا اثر ہے کیونکہ میں صحافی ہوں صحافت کرتا ہوں اور اس میں سارا کام جو ہے وہ ڈیوائسیز پہ لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ موبائل پر کیمرے پر ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کا جو ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے بجلی بہت زیادہ ضروری ہے اگر بات کی جائے کہ ہم لوگوں کے علاوہ عام طور پہ بھی اس زمانے میں اس جدید دور میں کسی صدی میں بجلی نے ہر کسی کو گھیرا ہویا اگر بجلی نہیں ہو تو بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں بہت بیسک ہے کہ جس فون میں میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس فون کو چارج کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا ہو بجلی اس کے زندگی میں اس کے لیے اور آپ کے اور ایک تو ایک تو سوسائٹی میں سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے بجلی بہت زیادہ اہم ہے بجلی کی کٹوتی کی اگر بات کی جائے تو پا ضرو ضرور جب بجلی کٹوتی دیتی ہے ہم لوگوں اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے اور ہاں میں دلی میں رہتا ہوں دلی جیسے شہر میں بجلی کٹتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر انورٹر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے جو کہ نہیں ہے تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ انٹرنو انورٹر یوز نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ انورٹر چاہے ہو یا نہ ہو بجلی اگر نہیں رہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی اور بجلی نے ہم لوگوں کو زندگی میں ہم لوگوں کو باندھ دیا ہے بجلی نے اپنی موجودگی سے